हेलो हां जी क्या मेरी बात स्वीगी में हो रही है जी हाँ जो असल में जो मैंने पिछला ऑर्डर दिया था मैं उसे दोहराना चाहता हूँ जी हाँ अरिहंत होटल से था मेरा ऑर्डर जी जी शाही पनीर और नान रोटी हाँ जी तो वो क्या दोहराया जा सकता है जी जो एड्रैस जो पता है वह आप लिखिए जी चार सौ पंचानवे जगदीश मंदिर गड़ा फाटक नटकारी के पड़ाव के पास जी जी आप पड़ाव पे पहुँच जाए तो वहाँ से सीधा आइएगा जी फिर आपको बरगद का पेड़ दिखेगा वहाँ से अंदर मुड़ जाइए जी आप वहाँ पे किसी से भी पूछ लीजिएगा हैप्पी का घर कहाँ है जी हाँ वहाँ पे आ जाइएगा हरे कलर का घर मिलेगा आपको लकड़ी का काम है जी जी जो सब्जी रहेगी वो थोड़ा कम स्पाइसी रहेगी जी और साथ ही साथ मेरे को और वो कहिए रहेगा कट्लरीज रख दीजिएगा साथ में जी और जी हाँ बेल जो है बेल रिंग करके आइएगा आप जी और जब आप पहुँच जाए तो आप रिंग कर दीजिएगा मेरे को तो मैं बाहर आ जाऊंगा घर के जी जी आप कन्फर्म कर लीजिए ऑर्डर शाही पनीर और दो नान रोटी साथ में कट्लरीज जी कम स्पाइसी जी धन्यवाद